हमारे भारत में कई भाषाएँ हैं हमारे यहाँ हिन्दी भाषा महत्व है हम लोग हिन्दी भाषा समझते हैं अंग्रेज़ी इंग्लिश नहीं समझते हैं अगर हिन्दी में कोई अपना दुःख सुख बताएगा तो हम लोग समझ लेंगे अगर इंग्लिश में बताएगा तो हम लोग नहीं समझती हैं अगर वो मराठी भी आ जाएगा अपना भाषा बोलेगा तो हम नहीं समझ पाऊँगी काहे कि हम लोग हिंदी भाषा जानते हैं हिन्दी भाषा समझते हैं हमारे यहाँ हिन्दी भाषा बोला जाता है हम लोग हिन्दी भाषा बोलती हूँ हिन्दी भाषा जानती हूँ क्योंकि भाई हम लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं वही कहावत हैं हिन्दू हिन्दी में बहुत ही बड़े भाषा हैं इंग्लिश है मराठी है सब हम लोग नहीं समझते हिन्दी भाषा जानती हूँ क्योंकि भाई यही कहावत है ना कि अंगना नहीं है अंगना ना ओन जिसको नाँचने नहीं आता है वो बोलता है अंगना टेढ़ है नाचनू नाचूं कैसे जिसको नाचने नहीं आता है तो बोलता है अंगना टेढ़ है यही भाषा है जिसको रा नौ मन गेहूं होगा तेल नहीं होगा तो राधा गौने क्या जाएगी यही कहावत कहा है सूपो बोले चलनिया बोले जिसको बहत्तर छेद यही सब समस्या है हम लोग हिन्दी में गाने भी हैं भाई हिन्दी में हम लोग भी गाने भी समझते हैं इंग्लिश समझते हैं हम लोग के यहाँ हिन इंग्लिश नहीं हम लोग जानते हैं हमारे भी हिन्दू भारत में हिन्दी है जो हिन्दी समझता है वही हम लोग हिन्दी समझते हैं इंग्लिश नहीं समझते हैं मराठी भाषा नहीं समझते हैं